अगर में गल्ल करां बिजली दी बिजली ते इक दिन च कम से कम सत्त अट्ठ घैंटे गै औंदी ऐ साढ़े महल्ले च और ओह्दे कारण जेह्ड़ी मेरी जिंदगी ऐ ओह् अलग अलग सीजन च केह् होंदी इफैक्ट होंदी मन्नी लैओ शामी टैम अगर में पढ़ा दा तां उस टैम बिजली अगर चली जा तां मिगी बड़ा फर्क पौंदा ओह्दे कारण की के ओह्दे कारण मेरी पढ़ाई रुकी जंदी और तां करी फ्ही जेह्के दीए होंदे निं मिट्टी दे तेल दे ओह् चलाइयै फ्ही पढ़दा आं